اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے حساب سے ہی زیادہ تر مطلب کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے جیسے مطلب ہر بیماری میں الگ الگ طریقے سے پرہیز کرایا جاتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کھچڑی کھیر یہی سب پکوان بنا کے ان کے لیے دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں کھانے سے پرہیز ہی کرایا جاتا ہے کہ کم کھانا کھایا جائے اور دوسری بات اسی طریقے سے اگر بدہضمی ہو جاتی ہے کسی کو تو اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے کم مطلب کم کھانا کھائے تھوڑا سا پرہیز کرے تو طرح طرح کی مطلب بیماری جس حساب سے ہوتی ہے اسی طریقے سے اور اسی طرح سے اگر بخار وغیرہ ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھیر یا ہلکی کھچڑی یا اسی طریقے سے مطلب سوکھا چاول مطلب پانی ڈال کے میٹھا چاول جسے بولتے ہیں یہی سب اس میں کھلایا جاتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کھیر کھچڑی ہلکا سا یہی سب یوز ہوتا ہے وہ بھی کم ماترا میں بہت زیادہ ماترا میں نہیں